جی السّلام علیکم کیا یہ میری بات یہ اسپائر لائبریرین سے ہو رہی ہے ہاں کیا آپ محترمہ رضوانہ خاتون بول رہی ہیں ہاں میرا نام مریم ہے اور میں آپ کی لائبریری کی ایک اسٹوڈنٹ ہوں جو اکثر وہاں آتی جاتی ہوں اچھا مجھے کچھ چیزیں پتا کرنی تھیں ایک کتاب چاہیے تھی تو وہی پوچھنا تھا کہ اُس میں کہ آپ کے پاس کون کون سی کتابیں ہیں ہمیں

ہاں تو ہمیں جو کتاب چاہیے ہمیں ہندتوا اور دلِت سے ریلیٹیڈ کچھ کتابیں چاہیے مطلب یہ ٹاپک جو ہے یہ ہونا چاہیے ہاں بتا دیجیے پلیز آپ نام بتا دیں گی تو اور بہتر ہوگا اچھا اچھا نہیں تو ہم تو جو ہے کچھ دِنوں ہاں تو ہم اچھا ٹھیک ہے تو ہم یہ آپ کوئی وقت بتا دیجیے تو اُس سمعے جس ٹائم لائبریری کُھلی ہوتی ہے تو ہم آ کر کے جو ہے چیک کر لیں گے اور اُس میں سے جو ہمیں بہتر لگے گی ہم وہ کتاب لے لیں گے ٹھیک ہے تو ہم جو ہے کل آئیں گے کل آپ کا کُھلا رہے گا ٹھیک ہے ہاں ابھی ہم نئے نئے ہیں تو ہمیں چیزیں پتا نہیں کیا اور دھیرے دھیرے پتا کر رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت بہت شُکریہ اللہ